बार्देसान शेतां खूब आसात आनी पयलीच्या बशेन ना आता पयलीं कशी आशिल्लीं गोठो आसतालो प्रत्येकागेर शेतां आशिल्लीं तांगेर गोठो आसतालो गोरवां आसतालीं गायो बैल गायांचे म्हण तूं दूद शेण दूध मेळटाले आनी शेण ते शेताक वताले पण बैल आशिल्ले तांचे शेण वताले पण बैलांक ते जोत घालपाक वापरताले पण आता ती पध्दत ना आता कशी कितें जाल्या आता तंत्रज्ञानी एलॅक्ट्रोनीक सगली मिशीनां आयली आता गोरवां ना गोठोय ना आता मिशीनांच जोत घालता ट्रेक्टरान जोत घालता आनी पीक जें पिकयता जें भात पिकता कितें पीक जाता तांंक भात तरेतरेचे पिक पिकता गोयांत पण ते सूद्दां आता पयली कितें कांपणी आशिल्ली हातान कापताले मानाय येताले हातान कापून सगले पीक ते भात आमकां निवळ करून दिताले पण आता सगली मिशीनां वयल्यानूच सगळें जावन येता सो आतां गोरवां तर पशूधन म्हणटा ते नाच आनी शिपपाचें काम कशें आसतले कि बायों मारताल्यो बांयचे उदक काडटाले आनी शिंपताले नाजाल्यार मोटर बसयताले आनी मोटरीन शिंपताले पण आता आता कितें जाला आताय शिंपण्याचे कितें जाला फावंटन म्हणून आयलां ते डायरेक्ट ऑन केलें की सगले आपूणूच सगल्या झाडांक पडटा आनी कितें शिंपपाक टायम रवतालो पण आता खू आता तशेंत कणंगा मिरसांगो तरे तरेच्यो भाज्यो पिकयतात